हम लोग कमर दर्द के लिए घरेलू उपचार धतूर का पत्ता और गरम करके उसका सेकाई और जो है मदार का पत्ता और गरम करके उसको सेकाई करो और बहुत ज़्यादा दर्द है तो गरम पानी और नमक सेंधा नमक सेंधा नमक गरम पानी करके उसका धुलाई अच्छा से करके कड़ू का तेल और सेंधा नमक लहसुन और दोनों जो है लगा के मालिश करो अच्छे ढंग से और फिर प्याज कटिंग करके उसका गरम करके उसका सेकाई करो सेकाई करने से वो सही हो जाएगा एकदम यही सब है घरेलू उपचार धतूर का पत्ता पीस के उसका लेप बनाऍं लेप बनाने के बाद उसको अच्छा से सरसों के तेल में जो है कि उसको भी चुड़ाऍं और चुड़ाने के बाद वो गरम लेप करके उसको लगाएँ लेप करके लगाने के बाद उसके ऊपर कड़ू का तेल सेंधा नमक और उसको उसके ऊपर से लगा के बांधना है और बांधने के बाद बांधने के बाद रात भर बांधने के बाद उसको छोड़ देना है और छोड़ने के बाद छोड़ने के बाद उसको फिर गरम पानी और नमक से धोना है और धोने के बाद धोने के बाद फिर उसको ऐसा ही लेप लेप करके लगाना है और लेप लगाने के बाद ऐसा फिर ऐसा ही सेंधा नमक और गरम पानी करने के बाद उसको धोना है और भिगोना है उसको ऐसा करने से कमर का दर्द ठीक हो जाएगा और और जो है बिसकुलरा बिसकुलरा एक है प्याज जैसा होता है और उसको उसका गरम करके उसको सेकाई अच्छा ढंग से करने के बाद उससे भी दर्द चला जाता है वो है बिसकोलरा से भी चाहे कैसा भी कमर का दर्द हो उससे सेकाई करने के बाद वो चला जाता है और ठीक भी हो जाता है उससे घुटने का दर्द हो कमर का दर्द हो हाथ का दर्द हो कैसा भी दर्द होगा लेकिन वह सेकाई करने के बाद उससे एकदम चला जाता है और ठीक हो जाता है बिसकोलरा एक ऐसा है उसी से ठीक होता है और और अजवाइन लहसुन ये सब भी चुड़ाए के लगाने पर उससे भी ठीक होता है हल्का फुल्का है तब उससे भी ठीक हो जाएगा चुड़ाए के लगाने के बाद यही सब है घरेलू उपचार गाँव में यही सब होता है क्या कहते हैं यही सब हम लोग करते हैं गाँव में